یہ آپ مچھلی کی دکان سے بات کر رہے ہیں میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کیا میرے کو مچھلی چاہیے تھی میرے یہاں پہ ایک فنکشن ہے تو مجھے اس کے لیے ایک کونٹل مچھلی چاہیے تھی جی جی جی میرے کو جیسے کہ میں روہو ہو گئی بیکھی ہو گئی پاپلیٹ ہو گئی نینی کامن ہر طرح کی مچھلی جو آپ کے یہاں اویلیبل ہے جیسے کتنی ٹائپ کی مچھلی آپ رکھتے ہیں اچھا تو یہ بتائیے سر کیا نام ہے یہ بیکھی مجھے اور اور روہو خاص کر مجھے یہ تین مچھلیاں چاہیے اور یہ کتنے قیمت میں ان کو مل جائے گا آپ کے یہاں ہاں اچھا پاپلیٹ اچھا سر کیوںکہ مجھے تھوک میں لینا ہے نا مجھے زیادہ اماؤنٹ میں لینا ہے تو کچھ کم نہیں ہوگا اچھا تو سر کیا نام ہے کتنے دنوں میں آپ اویلیبل کرا دیں گے کیوںکہ مجھے دس دن کے اندر دس دن بعد جو فنکشن ہے وہ ہے تو مجھے ارجنٹ چاہیے مطلب تو آپ کے یہاں اویلیبل ہونا ضروری ہے پھر

جی جی جی کیوںکہ فنکشن ہے نا تو فنکشن کا ڈیٹ فکس ہے تو وہ ہونا بہت ضروری ہے اچھا نہیں تو ہو جانا چاہیے نا شاید آپ کے یہاں تو آپ تھوک میں بیچتے ووچتے ہیں تو ہو ہی جائے گا شاید وہ تو اچھا اچھا تو یہ آپ کی دکان یہ اٹاوا میں ہے سدھارتھ نگر میں اچھا اچھا ہاں میں نے سنا تھا آپ کی دکان کے بارے میں کافی میں بہت مشہور ہے تو میں کب آ جاؤں میں آپ سے مطلب بات چیت کرنے اچھے سے قیمت ویمت کے بارے میں کال پہ اتنا زیادہ ڈیٹیل سے ہو نہیں پاتا ہے اچھے سے میں کل پرسوں تک آ جاؤں کتنے سے کتنے بجے تک دکان کھلتی ہے آپ کی اچھا رات نو بجے تک رہتی ہے تو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا میں شام میں پہنچنے کی کوشش کروں گا ہاں میں را میں شام میں وہی پانچ یا چھ بجے کوشش کروں گا پہنچنے کی وہاں پہ اور آپ کے پاس کال کروں گا آپ بتائیے گا پھر جیسا ہوگا بات چیت کریں گے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ